जुदि आंनाव मोसौ मैसोफोर दंब्ला बिसोरखौ जोथोन लानो सानसेआव आं गोबां खामानिफोर मावो जेरै फुङाव आं सिखांनानै मोसौ मैसोफोरखौ दुब्लि एबा फोथाराव खाहैयो मानोना बिसोरो गांसो जानानै गावसोरनि जिउखौ खुङो बेनिखायनो आं बिसोरखौ फोथार एबा दुब्लियाव खाहैयो आरो खाखांनानै फैनानै जेब्ला सानजौफु जायो अब्ला बिसोरनो दै लानानै थाङो दै लानानै बिसोरनो दै हैयो आरो बिसोरखौ सान्दुं गोसाबा सायख्लुम सायख्लुम नायनानै खास्लायनानै गारबोयो आरो सान्दुं गोसा नङाब्ला जायखि जाया फोथारावनो एबा दुब्लियाव गांसो गोनां नायनानै खास्लायनानै गारबोयो आरो खास्लायखांनानै फैफिन्नानै जेब्ला बेलासि जायो एबा सान हाबसि हाबसि सम जायो अब्ला बिसोरखौ लायनानै न'आव खाफैफिनो एबा दुब्लिनिफ्राय नङाब्ला फोथारनिफ्राय लायनानै न'आव खाफैफिनो न'नि थानाय गलियाव खानानै आं दोनो आरो जेब्ला सोरांबा बेबायदि खामानिखौनो आं जागायफिनो मावनो थाखाय सोरांनाय लोगो लोगो गलिनिफ्राय मोसौ मैसोखौ होरनना दुब्लि एबा फोथारावनो खाहै फिनो आरो सम जाब्ला बिदिनो खालामबाय थायो लांलाय लाबोलाय